گوتم بدھ نگر میں زیادہ تو تفریح کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے اور پارک وغیرہ میدان ہے تو آپ کو کچھ پیمنٹ ادائیگی کرنی پڑتی ہے اور ہاں یہاں سے زیادہ تر انجوائے کرنے کے لیے لوگ دہلی کی طرف ہی رخ کرتے ہیں جیسے کہ ٹھیٹھر ٹھیٹھر تو شپرا مال کی طرف جاتے ہیں اور پارک ہے نوئیڈا میں جس میں کچھ ادائیگی اور کچھ بنا ادائیگی کے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ کھیلوں کے میدان ہیں جہاں پر لڑکے فری میں ہی کھیل کھیل کر آتے ہیں